साढ़े ग्रांऽ च ते बत्ती दी ते बड़ी समस्या ऐ बत्ती ते खड़ोंदी नि ऐ गर्मियें च ते भलेआं नि खड़ोंदी बच्चे के सारे काह्ले होई जन्दे गर्मी च अज्जकल ते पक्खे कूलर एसी बच्चें गी अज्जकल एसी दी आदत पेदी ते गर्मी च रोज लग्गी नि जंदा इन्नी गर्मी पोआ दी उप्परा ते बत्ती दा कोई ठकाना नेईं इक घैंटा आंदी ते पंज घैंटे बंद रौंह्नदी ते बच्चें दा ते बड़ा मुश्किल ऐ बत्ती बिच्च अज्जकल ते सारें अज्जकल ते साढ़ा जिंदगी बत्ती उप्पर ही निर्भर होई गेदी ऐ जि'यां एसी कूलर पक्खे बल्ब बत्ती सारा किश ते फ्रिज फ्रूज बी अज्जकल चले दे सारे बत्ती उप्पर ही डिपेंड रौंह्नदे ते कन्नै बत्ती दे नेईं हो ते सोलर पैनल जियां चले दे अज्जकल पर ओह् पर ओह् किन्ना मैंह्गे मैंह्गे सारे ग्रांऽ च ते बड़े बंदे न जे लेई नि सकदे उंदे आस्तै इन्वर्टर लाना इन्ना मुश्किल दा कम्म ऐ ते सोलर पैनल कुत्थोआं लाने इत्थै सरकार गी कुछ करना चाहिदा कि जेह्दे आस्तै कि बत्ती थोह्ड़ी घट जावे थोह्ड़ा साढ़े ग्रांऽ आस्तै सोचन गरीबें आस्तै सोचन कि उनें कियां करना बत्ती दा सारा थोह्ड़ा बत्ती आस्तै सोचना चाहिदा सोलर पैनल लाएं लावें ताकि थोह्ड़ा बत्ती दा कोई ते बच्चे जे पढ़ने आह्ले बच्चे होंदे उ'नें कि'यां पढ़ना न्हेरे बिच्च कियां पढ़ोना ओह् बचारे बच्चे ते बच्चे दी जिंदगी बी खज्जल होई जन्दी ते थोह्ड़ा सरकार गी सोचना चाहिदा सारे इन्वेटर इ'न्ने ग्रांऽ च इ'न्ने लोक इ'न्ने शैल बी नि हैन ते इ'न्ने माड़े माड़े मते लोक न ओह् इन्वेटर दा खर्चा उ'नें कुत्थुआं चुक्कना बत्ती दे कराए दी मुश्कल औंदी देने ते इन्वेटरां दा खर्चा कुत्थुआं चुक्कना उ'नें सरकार गी थोह्ड़ा सोचना चाहिदा ऐ कि थोह्ड़ा घरें गी बत्ती दा देन बत्ती थोह्ड़ा करे ईलाज बत्ती दे बिना ते जिंदगी बड़ी मुश्किल होई दी ऐ हून असें के निक्के निक्के बच्चे दिक्खी लैओ जमदे जमदे एसी दिक्खे दे दिक्खे दे ते हून ते गर्मी च काह्ल गै होई जंदे बच्चे